एह्दै च असेंगी पुच्छेआ गेदा उस प्रोडक्ट दे बारै जेह्ड़ा असें मंगवाया हा अक्सपिरिंस सनाने गी असेंगी बोले दा ते में मंगाया हा इक मिट्टी दा जेह्ड़ा घड़ू मंगाया हा ते ओह्दै च उस मिच्ची दे घड़ू च अस पानी पाइयै रखदे हे ते ओह् पानी जेह्ड़ा बड़ा ठंडा रौंह्दा हा ते अस ओह् पानी पींदे हे जिसलै ते असेंगी बड़ी ठंडक मिलदी ही ते असें गर्मी च कुतै बी बाह्रा दा आइयै घड़ू चा पानी पीना ते असें ओह् पानी जेह्ड़ा बड़ा साढ़ी सेह्त आस्तै बी घड़ू दा पानी जेह्ड़ा पानी ठीक होंदा असें फ्रिज्ज बगैरा दा पानी जेह्ड़ा नेईं पीना चाहिदा जेह्ड़ा घड़ू दा पानी जेह्ड़ा सेह्त आस्तै बी ठीक ऐ ते ओह्दे कन्नै मिट्टी दा घड़ू जेह्ड़ा बड़ा फायदेमंद हा अग्गे पिच्छें दा बी कोई आंदा हा तां घड़ू दा पानी पलांदे हे ते उस घड़ू दी बड़ी तरीफ करदे हे ते उस घड़ू दा पानी जेह्ड़ा बड़ा ठंडा हा अ ते बड़ा संदोख मिलदा हा उस घड़ू दा पानी सारे जने बैहियै अस घड़ू दा पानी जेह्ड़ा कोई आए होंदा हा उस्सी बी पलैंदे हे ते उस घड़ू दा जेह्ड़ा साढ़ा एह् अक्सपिरिंस ऐ ते घड़ू जेह्ड़ा बड़ा शैल घड़ू हा